हा मां पंहिंजी जेका फोटो खिचंदो आहियां उहा सोशल मीडिया ते पोस्ट कंदो आहियां ऐं हिते इंस्टाग्राम ते फेसबुक ते वाट्सप ते विझंदो आहियां ऐं हिन करे विझंदो आहियां की भई माण्हू ख़ूब माण्हू उन खे ॾिसंदा आहिनि ॾिसी करे ख़ुशि थियनि ऐं ॿियो सेफ सेफ थी वेंदा आहिनि लाइफ लॉन्ग त उहो सुठो लॻंदो आहे मूंखे तस्वीरूं खीचे करे वई उन में सोशल मीडिया ते विझण इहे सुठे सुठो लॻंदो आहे मूंखे